अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की कलाएं होती हैं अलग अलग प्रकार से हम मनोरंजन करते हैं हमारे यहाँ बेसिकली महिला संगीत ज़्यादातर होता है जैसा कि अभी नवरात्रि चल रहे थे तो महिला संगीत हुआ था महिला संगीत ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ शादी में हो महिला संगीत एक भजन मंडली भी हो सकती है जिस में महिलाओं द्वारा माता जी के भजन गाए जाते हैं और हमारे यहाँ सुहागनें होती हैं तो भी महिला संगीत होता है जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर महिला संगीत शादी में होता है जे अगर लड़की वालों की शादी होती है तो लड़के वालों के लिए महिला संगीत गाया जाता है जिस में लड़के के मापा और पापा वग़ैरह वग़ैरह जो भी सदस्य हैं उनका नाम ले ले कर संगीत गाया जाता है उनकी टांग खींचने के लिए और अलग अलग प्रकार से संगीत को गाते हैं और ख़ुशियाँ मनाते हैं महिला संगीत में मुझे तो वैसे भी बहुत रुचि है उस में बहुत आनंद आता है ढोल ताशे मंजीरे बजा कर हम उत्साह मानते हैं